हेल'

हेल' ओमफ्राय मामोन माने बेखौ दा खोथाया बेनो माने हाग्रा एवनाया जों माबानिफ्राइ गभर्नमेन्टनिफ्राइ मेइन्टेनेन्स माखासे फैसा हाबोथ' नोगोर फैसा खारनायखौ दासिमबो दा बख'नो माने समानो मिलाया मिलाया जादों दा बे सम मिलायिनि थाखायनो बेफोर बायदि खामानिखौ माने दोनथ'नाय जादों आरो बेखौ साननैसोनि उनाव प्रेसिडेन्ट सारनिफ्राइ सहि लायनानै आं बेखौ बख'नाय जागोन बख'नाय लोगो लोगो दा गासिबो हाग्राफोरखौ फोसाबनाय जागोन बेजों लोगोसे माखासे खोरखि खोरखि दरजाफोरखौ फोसाब बावनाय जागोन ओमफ्राय गथ'फ्रा माने बायह्राआव ओंखारनायनि कारना हारसिङैथ' ओरै मोनसेआव हाबोब्ला मोनसेआव माने सामब्लायनो खोब दिगदार बेखिनि

माखासे एसएमसिनि माखासे मेम्बारफ्राबो फैनानै डिउटि होफैनो हायो